हलो नमस्कार अरे ये आप ये ट्रेवल एजेंट बोल रहे हैं क्या जी क्या है हम लोग अभी अजमेर से ज़रा ओंकारेश्वर जाना है हम फुल फ़ैमिली है हाँ तो बारह तेरह जन हैं मैं लेडीज वगैरह भी साथ हैं और जेंट्स वगैरह भी हैं बच्चे भी हैं दो तीन एडल्ट भी हैं हाँ तो क्या बजट लगेगा हम हैं टोटल बारह जन ए सी करेंगे ए सी

सत्रह रुपए बस पर किलोमीटर अच्छा ठीक है भैया ये अपने अच्छा पर उसमें तो अपने ये यार इसमें तो अगर मेंबर ज़्यादा हो गए तो उसका चार्ज थोड़ी ना लगेगा गाड़ी तो पूरी सत्रह जनो की है अच्छा भले बाद में भले ही मेरे पास ज़्यादा हो तो कोई टेंशन नहीं है न अच्छा तो ये अपने जी हम लोग अभी आएंगे एक तारीख़ को चार्ज एडवांस जी ठीक है एडवांस दे देंगे पर ये आज वो भी एक तारीख को आएंगे और आपको लाना है ले जाना और पूरा वहाँ पर घूमना वो भी सब आपका होगा फिर ठीक है और अगर कहीं हाईवे अच्छा ठीक है तो आपके कोई उधर लिंक वगैरह है क्या मतलब उधर कोई होटल वगैरह अगर हमें स्टे करना हो तो अगर आपके जान पहचान में अच्छा ठीक है जी फिर हाँ मतलब समझा नहीं मैं अच्छा अरे यार भई ये तो फिर चलो देखते हैं और जैसे साथ में ये दादा जी और ये बड़े लोग भी हैं बुज़ुर्ग लोग भी है साथ में तो ये खाना पानी सब साथ पानी वगैरह के लिए अच्छा ठीक है फिर तो फिर एक तारीख से छः तारीख तक का टूर है पूरा एक तारीख से लेके छः तारीख का टूर है तो वो डिस्काउंट नहीं कर सकते क्या देखो पूरी फ़ैमिली है यार नहीं ये तो सही है आपकी बात फिर मैं उधर से इधर से उधर आऊं टेबल में बैठने के लिए एट लीस्ट थोड़ा बताओ तो सही फिर मेरा भी मन करे कहा हो तो मैं आपसे बात करूँ ए सी गाड़ी का मतलब क्या है फिर नॉन ए सी की कितनी क्या प्राइज़ है नहीं नॉन ए सी की क्या प्राइज़ है अच्छा नॉन ए सी पंद्रह पड़ रहा है कम से कम देखो फिर ए सी में आप पंद्रह करो देख लो बड़े बुजुर्ग भी है साथ में ऐज वाले लोग हैं बच्चे भी हैं ठीक है भैया फिर मैं एक बार आके बात करता हूँ उधर ठीक है